हमरा विचारसँ तऽ जरूर सभआदमीकेँ मैथिली भाषाके सिखबाक चाही कियाकि ई पहिलुक बात तऽ ई बहुत पुरान लैंग्वेज छै बहुत पुरान भाषा छै पाँच सए छओ सए वर्ष पुरान भाषा छै आ एहि भाषामे ने बहुत ज्यादा प्रेम छै जेनाकि हम इंग्लिशेमे अगर ककरहु किछु कहैत छियै तऽ ओ बहुत ज्यादा बुरा लागि जाइत छै आ हिन्दीमे कहैत छियै तऽ ओहिसँ कम बुरा लगैत छै लेकिन अगर हम ककरहु मैथिली भाषामे कहैत छियै तऽ ककरहु एहन रूपसँ नहि कहैत छियै कि ओकरा अत्यन्त बुरा लागए

एहि भाषामे बहुत ज्यादा प्रेम छै जेनाकि हम ककरहु कहबो करबै किछो कहबो करबै कि हमरा अहाँके भाषा नहि नीक लगैए अहाँके की नाम छियै बाजयके तरीका हमरा नहि नीक लगैत अछि तऽ हम एतय डायरेक्ट कहि देलियै ई भावनामे बहुत ज्यादा प्रेम छै आ जेनाकि हम ककरहु हिन्दी भाषामे कहलियै तुम्हारा भाषा हमको अच्छा नही लग रहा है तऽ एहि भाषा तऽ हमरा भेलै कि एना हिन्दी जे कहलियै हम एहिमे बहुत ज्यादा अथी भेलै तऽ एहिमे सामनोवलाकेँ बहुत ज्यादा ठेस पहुँचैत छै तऽ एहि दुआरे मैथिली भाषा जे छै बहुत ज्यादा सिखबाक जरूरी छै आ ई भाषामे बहुत ज्यादा ग्रन्थ लिखल गेल छै एहन एहन जे आर कोनो भाषामे नहि छै तऽ एहि दुआरे भी ओ भाषाके अवलोकन करैके लेल भी हमरा सीखैके लेल बहुत ज्यादा जरूरी छै